جی ہمارے یہاں واضح طور پر تین چیزوں کی کھیتی بہت مشہور ہے اور بہت فائدہ مند ہے نمبر ایک مکئی یہ پوری دنیا میں مشہور ہے مکئی کے دانے سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں اس کے دانے دوائیوں میں بھی کام آتے ہیں اور اس سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں جیسے بچوں کے کھانے کے لیے چیزیں بڑوں کے کھانے کے لیے چیزیں اور کافی ہیلتی چیزیں بھی بنتی ہیں دوسری چیز ہے پٹوا جسے پاٹ بھی کہا جاتا ہے جس سے رسی بنتی ہے بورے بنتے ہیں چٹائیاں بنتی ہیں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں اس کی طرف بھی خاص توجہ ہونی چاہیے کیوںکہ آئے دن اس کے اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے لوگ اس کی کھیتی کرنا چھوڑ رہے ہیں اور تیسری چیز مکھانا مکھانا یہ ایک بہت زبردست کام ہے اور اس میں بہت فائدہ ہے اور یہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے ہمارے یہاں کے لوگ پچھلے دو تین سالوں میں اس کو بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کے اس کی قیمت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے